नमस्ते आप मछली बेचते हैं क्या कौन कौन मछली है आपके पास है मुझे एक किलो रोहू चाहिए पाँच किलो और तपीया सी मछली चाहिए सिधरी चाहिए मेरे पास मेहमान आए आने वाले हैं मैं शादी तो मेहमान आने वाले है तो अथी ले कर हाँ दाम कितना है इसको

दाम कम लगाइए ना इतना बढ़ कर लगाते हो तो कैसे हो अरे दाम कुछ आप बिरादर हो तो कम करके लगाइए ना अरे वह है लेकिन ज़्यादा तक से से कुछ पैसा कम लगाइए मेरे पास मेहमान आने वाले हैं और कम हाँ हाँ भेज दीजिए पाँच किलो म प्यासी दे दीजिए दो किलो ओथा रोहू दे दीजिए एक किलो सिधरी है फिर क्या बोलते हैं सिधरी बोलते हैं ना हाँ हाँ इसको जो है दीजिए और कम लगा कर इसका पैसा कितना हुआ पाँच हज़ार हुआ है चलो ठीक है लेकिन कुछ सोच समझ के लगाइए चलो देखो शाम के आते हैं अरे कैसे और कुछ कम कर कर लगाइए वह जौ जौ आपके पास जौ जौ मछली होगी उसको दे देना हाँ चौथी है मेरी लड़की की शादी है इसलिए हाँ आए हैं मार्केट से ले कर उसके चाहिए हँ हाँ चौथी है ना अब मेहमान आने वाले है ना इसको लिए चाहिए है

चलो ठीक है बढ़िया